हा हा हा एक्चुली मुंहिंजो नालो पूजा आहे ऐं मूंखे है न रेंट ते खपंदा हुआ थोरो सो घरु खपंदो हुओ त मुंहिंजी साहेड़ी ॿुधायो की तव्हांजो इंद्रा नगर में आहे मकान त केतिरे रूम जो आहे अच्छा एक्चुली मूंखे रिक्वायर्मेंट त टू बी एच के जी हुई त तव्हां घणो वठंदा रेंट अच्छा हा हा हा अच्छा हिन में मैम कुझु घटि कोन कंदा एक्चुली मूंखे रिक्वायर्मेंट त टू बी एच के जी हुई त हुन जे हिसाब सां ई मूं रेंट सोचियो पंद्रहं ताईं हाणे मतिलबु तव्हांजो टे बी एच के आहे त थोरो पंज हज़ार मूंखे ओवर बजट आहे थोरो घटि कयो अच्छा अच्छा हा हा हा हा उहा त ॻाल्हि सही आहे पर थोरो विच में खणी कयो अरिड़हं ताईं कयो त हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा हुन में फर्नीचर बि आहे अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा

हा जी जी अच्छा अच्छा हा हा हा ठीकु आहे त पोइ मां अची करे ॾिसी थी वठां ऐं है न मुंहिंजा ॿ ॿार बि आहिनि ऐं गोर ॾाढो कंदा आहिनि त हुन में तव्हांखे ऑब्जेक्शन त कोन थींदो हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे नही उहे त वॾा आहिनि पर गोर ॾाढो कंदा आहिनि त हुन में मतिलबु हा मुखे किथे बि ॻाल्हाइणो ई थोरो सो पए थो की मकान मालिक पोइ जो रड़ियूं करे त मां पहिरियों ॿुधाए छॾियां की ॾाढो गोर कंदा आहिनि त हा नही नही सीनियर सिटीज़न कोन आहे ख़ाली असां ॿई आहियूं ऐं ॿ ॿार आहिनि त उहे गोर कंदा आहिनि ॾाढो त मां पहिरियों मतिलबु तव्हांजे घर में को सीनियर सिटीज़न हुजे हुननि खे ऑब्जेक्शन थिए त मां इन ॻाल्हि खे पहिरियों ॿुधाए छॾियां हा हा हा ठीकु आहे पोइ फस्ट फ्लोर ते आहे न ओतिरो त माण्हू ठीकु आहे वॉक वांगुर थी वियो ठीकु आहे हुन में असांखे प्रॉब्लम कोन्हे हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे नही असांखे प्रॉब्लम कोन आहे फस्ट फ्लोर तक प्रॉब्लम कोन आहे अञा हिन खां मथे हुजे आहे त वरी बि उहो थिए आहे पर फस्ट फ्लोर ताईं प्रॉब्लम कोन आहे हा ठीकु आहे प्रॉब्लम कोन आहे

अच्छा हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हिकड़ी चाबी असांखे ॾई छॾिजो त जेको हा पोइ अचे उहो लास्ट में करे वठे या ठीकु आहे हा बिल्कुलु अच्छा अच्छा हा हा हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा जी हा हा नही उहे त असां बि ॿार स्कूल वारा आहिनि त मतिलबु एतिरे लॻे असां बि सभ करे छॾंदा आहियूं वाइंड अप पर मतिलबु वीकएंड ते थोरो घणो थींदो आहे ईंदो अचण वञण जो पर हुन जो मां ध्यानु रखंदसि हा तव्हां हा बिल्कुलु उहो त पंहिंजे घरु वांगुरु ज़िमेदारी खणबी न की भई जेको अचे लास्ट में बंदि कॼे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा हा बिल्कुलु

जी जी हा हा उहो मां ॾिसी वठंदमि मां ॿुधायां पई न मुंहिंजा ॿार बि स्कूल वारा आहिनि त घणो करे हफ़्ते जे विच में मां न कंहिंखे एंटरटेंन कंदी आहियां न मां ख़ुदि ॿाहिरि वेंदी आहियां ॿार पढ़ाई वारा आहिनि ऐं बाक़ी वीकएंड ते हिकु ॾींहुं भले अचण वञण माण्हून जो थींदो आहे या असां बि किथे वेंदा आहियूं त उहो हिकिड़ो सेटर्डे ॾींहुं मां ॾिसी वठंदसि बाक़ी छह ॾींहुं तव्हांखे प्रॉब्लम कोन थींदी

बिल्कुलु हा हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु उहो त मां ध्यानु रखंदसि जी जी हा

हा हा हा हा उहो त सुठी तरह रहबो त लॉंग टाइम रहबो थोरे ई ॾींहनि में परेशानी थी त असांखे वरी शिफ्ट थियणो पए की भई निकिरो हितां है न त न सुठी तरह रहबो त शांति सां लॉंग टाइम रहबो त उहो त ध्यानु रखिणो ई पवंदो हा बिल्कुलु अच्छा

बिल्कुलु हा हा ठीकु आहे त मूंखे ख़ुदि बि गार्डनिंग जो शौक़ु आहे बल्कि अठ ॾह गमला मूंखे पंहिंजा बि आहिनि त मां उहे बि उते रखी ऐं पोइ गॾु पाणी ॾई छॾंदसि सभिनी खे

जी जी हा अच्छा सभु मीटर लॻियलु आहे हा हा हा ठीकु हा ठीकु आहे

बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे उहा त सही ॻाल्हि आहे हा हा हा हा

हा हा नही सेफ्टी सुठी थींदी न मुंहिंजा ॿ ॿार नंढा आहिनि कॾहिं मां घर में अकेलो छॾे वञा त बल्कि मूंखे बि सेफ लॻंदो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे हा

ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु ऐं पाणी जी ॾुखियाई त कोन आहे

चलो ठीकु आहे सुठो आहे हा हा

हा हा हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे सहूलाई त सभु आहे तव्हांजे घर में बसि थोरो सो मुंहिंजे बजेट जे मथां आहे वरी बि मां ॾिसी थी वठां ऐं पोइ मतिलबु सभु सभु ॻाल्हि वणे पई त पोइ इन ते कबो थोरो सो कॉंप्रोमाइज़ है न हा हा हा

हा तव्हांखे जेको टाइम सहूलो थथिए उहो बि थोरो ॿुधाए छॾिजो कॾहिं मां अचां

ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे उओ मां खणी ईंदस सेटर्डे ॾींहुं हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा पोइ सेटर्डे ॾींहुं ॻाल्हि हा छंछर जे ॾींहुं ॻाल्हाए वठु हा हा हा ओके ओके जय